जय झूलेलाल उत्तर प्रदेश जा प्रमुख राजनैतिक दल और नेता आहिनि जैसे दल आहिनि बी जे पी कांग्रेस सपा और बि इलाही आहिनि और इनजे राजनैतिक दलनि जे नेताइनि जो नालो आहे अखिलेश यादव और मायावती और राजनाथ और योगी आदित्यनाथ इलाही आहिनि जंहिंजी कि जंहिंजी कि कार्यवली असांखे इलाही प्रभावित कंदी आहे उन्हनि में भारत जे लाइ इलाही शयूं ठाहियूं अथऊं जंहिंमें स्कूला आहिनि सड़कियूं आहिनि और पार्कां आहिनि जीअं उत्तर प्रदेश जे लखनऊ राज्य में दस नब्बें आहिनि जंहिंजा इलाही आहिनि असांजे उत्तर प्रदेश में उन्हनि पंहिंजे कार्यवली जो इलाही योगदान ॾिनो अथऊं जंहिंजें भारत जे इन्हनि जो योगदान इलाही रहियो आहे सफ़लता इन के श्रेय वेंदो आहे भारत जी सफ़लता में इन्हनि जे मथां भारत जी सफ़लता जो योग सफ़लता जो श्रेय इन्हनि खे वेंदो आहे